अहाँ के पास कोनो गाड़ी है या कोनो सवारी है हमरा बाहर जायके है कोन जगह से गाड़ी मिलतै कहाँ से मिलतै आओर

ओहि गाड़ी या ऑटोके व्यवस्था कऽ दी कहाँ से पकड़े के होतै की करियै हम हमरा बाहर निकलेला है कमाय के लेल हम बाहर जाय सकै छी हमरा कोइ गाड़ी या किछो के व्यवस्था कऽ दी